जुनारनि खि हासुदैया आबादारिनि थाखाय खब मोजां हासार बेनिखायनो बे हासारखौ जानला मोनला गारा लाबानो मोनसे दैखर बायदि जावनानै खायसे जायगायावनो थुबुर खालामनानै दोननांगौ अब्लानिया बे हासारखौ माइ गायनाय समाव फोराननानै रानसारनानै हाल एवोब्ला बे आबादारिनि थाखाय खब मोजां हासार जायो